जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय तुक्राझार ओनसोलाव ना बेदर मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ माइरं सि जोम जाग्रा लोंग्रा बेबादिनो बायदि बायदि फालांगिफोरखौ खालामनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि फालांगि दङ जोंनि ओनसोलाव